हैलो हां तुसी नंदू इलैक्ट्रिशन बोल्ला दे ओ हां में पंचैरी दा बोल्ला दी तुसें मेरे घर कम्म तुसें मेरे घर बिजली दा कम्म कीता हा पैह्लैं कोेई म्हीने दी म्हीने दी पैह्लें दी गल्ल ऐ ते ते बेल्लै कल्ल शामी दियां लाइटां बी बंद होई गेदियां पैह्लें शैल चला दियां हियां हून अचानक गै बंद होई दियां न ते लाइटां बी चला दियां न ते तुस सनाओ उं'दां कोई कोई समाधान कोई हल्ल उं'दा ते कन्नै पक्खे बी बंद होई गेदे न ओह् बी ओह् बी ओह् बी शैल शैल चाल्ली नेईं चला दे हैन नेईं ए सी बी ओह् बी घट्ट चलै दा इ'यां हां हां नेईं नेईं नेईं मौसम मूसम ते ठीक हा इ'यां बिजली बिच नेईं नेईं होई दी ही खराब हां

जी जी

पक्खे पक्खे चलदे हे ते इ'यां कल्ल परसूं दे इ'यां ढिल्ला ढिल्ला ढिल्ला ढिल्ला चलदा ऐ ते पैह्लें इ'यां शैल चलदे हे ते हून थोह्ड़ा इ'यां स्लोऽ स्लोऽ ढिल्ला ढिल्ला चलदा ऐ इ'यां

जी जी जी जी जी जी उस कन्नै कोई बधै तां में तुसें ई फोन लाया हां ते इ'यां चैक्क करने गल्ला हां हां हां ते उसदे उ'आं बी होंदा ऐ नेईं नेईं बल्ब निं फट्टेआ ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ में कोई निं में आखगी ना कुसै गी ते दिखदा ऐ कोई ते नेईं होएआ अगर तां तुस आएओ फ्ही दिक्खी लैएओ इनें ई चैक्क करी लैएओ जी जी जी जी कोई निं ठीक ऐ फ्ही